औ मानोबा फन हरदोंमोन मा खोन औ आं फानहैबाय थायो बाजारबानो औ आं थांबाय थाखायो आङो बिदिनो थाइबें भिन्दि मैथाफोर मैथा बांगालफोर बिदिखौ फानहैयो आरो ओमफ्राय बानलुफोरबो

हजोंहायथ' टाउन एरिया जाबायना दामफ्राबो एसेआनो बुरजायानो आरो बिदिनो थाइबेंफ्रा फ'वासेफ्राव थ्रिस थाखा केजि

बेयो खायसे बिदिनो सेरसोफ्राव सल्लिस थाखा जागोन औ ए ए ए बेसेबांथो दामफ्रालाय बेसेबांथो होगोन आंनोलाय बिफाङैनो

आटसा नों थांफानो हागोनसे थांफानो हायोबाथ' जायो लांफा जायो औ ओमफ्राय आंनाव फोरला गैथ'आ दा नोंनाव दं नामा ए खुमब्राया नै थाइनैसोल' दङ बेखौनो हाखावनानै फानहैसै ए सैसेयाव दस थाखा फानो औ जाया बिदि जानो हाया मानो बयबो बिदिनो फानदों आं माबोरै खमायनो दे दे नोंनो अनबाय आं एसे सैसे बारा हरफानोसै आं औ दे औ दे